हेलो जी सुमन्त बाबू बोलै छिए अपने जी अपनेके मनु हमरा पता चललै अइ कि अपनेके अपने जे जर्नलिस्टके स्टूडेन्ट रहि चुकल रही विगत वर्षमे अच्छा अभी अपने जर्नलिस्ट जर्नलिस्टके वर्क कऽ रहल छी अपने जी जी अच्छा सर तऽ हमनीके जे अथी रहै मने मास कम्युनिकेशन मीडिया एन्ड मास कम्युनिकेशन ओकर अपने स्टडी कहाँसँ करले रही अच्छा अच्छा अच्छा जी दरभङ्गामे कहाँसँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटीसँ कैल गेल रहै ओहिमे पाठन पाठनके बेबस्था ठीक छै मास कम्युनिकेशनके सिस्टम मने वहाँ बढ़िआँ छै ने ई नहि कि जब एडमिशन ले लेली ओकरा बाद जाकऽ पछताइ वाली बात नहि ने छै नहि तऽ एहिसहुँ हूँ जी कहल गेलैहँ जे तू ओहिमे पत्रकारिताके जे विशेष जे अथी होइ छै ने कथी कहै छै स्किलके लेल डेवलप करैके लेल तऽ प्रयोगशाला लेबोरेट्री ई सबके ओहिमे बेबस्था बढ़िआँ छै ने

छात्रावास तऽ ओकर कैम्पसेमे छै कि ने अच्छा अच्छा ओ तऽ ललित नारायण जे जे ओ अपन यूनिवर्सिटी मने खुदे छथिन कि ने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जी अच्छा

अच्छा तऽ एहिमे छै स्किल हमरा ई पता करैके रहलै छल अपनेसँ कि हम अगर भविष्यमे अगर ओहिमेसँ हम सोचलिए कि हाँ हम वहाँसँ करैके लेल अगर सोच मने हम एहि क्षेत्रके अपने स्टूडेन्ट छी तऽ हम सोचली कि जे अपनेसँ राय विचार विमर्श करल जाउ कि कोन बेटर रहतै हमरा लेली पत्रकारितासँ सम्बन्धित शिक्षा लेबऽ ग्रहण करैके लेल कोन अच्छा रहतै रहैके छै सोचलिए कि अपनेसँ बात कऽ लेल जाउ हूँ नहि नहि पता कथी करि ली अपनेपर तऽ विश्वासे भेले छै ने तब ने अपनेके कॉल करै छली नहि तऽ विश्वास हमरा अगर नहि अपनेपर जमै तऽ अपनेके कितना हम खुद करती तब तऽ दूरभाषेमे देती अपनेसँ जी जी जी तऽ अगर एडमिशनके अगर अथीमे प्रोसेस अगर लऽ लेल जाइ ओ अगर लेबैके हम चाहै छिए तऽ कोइ दिक्कत नहि छै कि ने तऽ ओकर की ओकर रेटिङ्ग कतना छै इन्डियामे ओहि यूनिवर्सिटीके ओहि सब्जेक्टके रूपमे बढ़िआँ रेटिङ्गके छै अच्छा अच्छा आओर बोलली कि जे दरभङ्गा ओ टावरे चौकके आसपास छै हँ टावर चौकसँ पूब छै जी जी ठीक हइ सर तब देखै छिए एडमिशन लऽ कऽ जी नहि नहि बहुत जानकारी देल गेलिए से ओकरा लिए बहुत बहुत धन्यवाद छै